बोले हम बेगूसराय डिस्ट्रिक से प्रेस रिपोर्टर बोल रहें है हमको ये सिमरिया जो घाट है ना उसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी दीदी यही सब जा यही सब जानकारी के लिए तो हमको रिपोर्ट मिलेगा दीदी सही रिपोर्ट क्या है तभी तो हम उस रिपोर्ट के बारे में कुछ आगे ऊपर आवाज उठाएँगे तभी तो कुछ दिया जाएगा ना अच्छा अच्छा अच्छा ऐसे तो वहाँ का घाट तो बहुत मतलब जाना माना गंगा घाट माना जाता है अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तो पानी गंगा घाट का पानी दूषित हो गया है यही ना अच्छा और ये ये हमको सुनने में आया जैसे कि आ ऊपर पुल है और फिर बीच में ये रेलवे भी है अच्छा अच्छा पानी भी सुखा सुखा दिया गया है गंगा घाट का अच्छा तो ऊपर उपड़ ओवर ब्रिज और फिर बीच में ये रेलवे लाइन और नीचे गंगा घाट बहती है ना अच्छा अच्छा तीन चार ओवर ब्रिज बन रहा है ना अच्छा अच्छा ठीक ठीक है दीदी यही जानना था ठीक है ठीक ठीक है दीदी ओके